आं जी भइया केह् हाल चाल ऐ तुस सनाओ ठीक ओ सनाओ केह् बना दा अच्छा अच्छा महां यरो असें कराने हे बाल बाल कराने हे स्ट्रेट ते होर अपने बुकिंग देनी ही तुसेंगी महां चलो आं कल्लै दी दिक्खो कोई इक्क दौ बजे हारे एह् बाल स्ट्रेट कराने होर निक्का मुट्टा होर चलो आं आं भी ओह्बी ठीक ऐ ओह्बी कराई लैगे अं अं आं एह् ठीक ऐ भइया जी ठीक ऐ